کیا میری بات ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے ہلو جی سر کیا میری بات ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے جی جی میں نے پچھلے ہفتے ایک کار بک کیا تھا اور مجھے پھر سے وہی کار کا نمبر ایڈریس لینا ہے کیونکہ وہ کار والا بہت بڑھیا ڈرائیورنگ کیا وقت سے پہلے میرے پاس پہنچا اور مجھے ایئرپوڑٹ وقت سے پہلے چھوڑ دیا تو اسی لیے مجھے پھر سے اسی کا نمبر چاہیے اور وہی ڈرائیور چاہیے بھائی میرے والد صاحب کو ریلوے اسٹیشن پہ جا کے اسے لانا ہے وقت پہ وہ آ جاتے ہیں اور وقت پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں ڈرائیورنگ بہت اچھی کی اور اچھی اچھی باتوں انہوں نے بتائی اوروں کی طرح انہوں نے ادھر ادھر کر کے گاڑی نہیں چلائی یا جہاں تہاں در در کی کھانے پینے کا سامان بھی وہ نہیں لیا اور اچھے طرح سے مجھے اپنے گھر تک صحیح سلامت پہنچا دیا اسی لیے مجھے پھر سے وہی گاڑی والوں کا نمبر پتہ مجھے چاہیے